आमची चित्रकला सुदारपाक आमी कार्बन पेपर यूज करतात नाजाल्यार युट्यूबाचेर पळोवन आमी चित्रां काडटात तशेंच आमकां नव्यो प्रती प्रतीक प्रक्रिया शिकपाक ऑनलायन आतां ट्विटर आसा इस्टाग्राम आसा फेसबूक आसा गूगल आसा हेंचेर बी आमी एक इमेज घेवन आमी चित्रां काडपाक शकतात